सॅल्फ हेल्प ग्रुप्स म्हणल्यार एका गांवांत जावं एका वाड्यान कांय लोक जावं त्यो बायलो वा जाणट्यो बायलो एकठांय जावन एक पोंगड कडून हाडटात त्या पंगडांत ती जावं एक एकलो पयशे एकठांय करून एक फंड कोट्टात जावं कोणाकूय केन्ना कसल्याय पयशांची गरज पडली जाल्यार जावं तो आपलो धंदो सुरू करूंक वा दुसरे खंयची गरज आयली जाल्यार तांणी त्या फंडांतल्यान पयसांचो आदार घेवंक येता जायते फावटी बायलांक कामाक वचपाक संदी मेडना केन्ना एक वस्तरी जरी तर एक शिक्षिका जाली जाल्यार ती बरें भाशेन भुरग्यांक शिकपाचें आसा तें समजावंक शकता तशेंच ती वस्त तरी शिवण शिवून बरे तरेचे कपडे वा ब्लावजीस तयार करूंक शकता वस्तरी समज तर एक डॉक्टर जाली ती बरे भाशेन आपल्या पेशंटाक इलाज दिवून ती तांचो उपचार करूंक शकता एके वस्तरेक चड आवडीचे आसता जायते फावटी की अस्तरेक रांदूंक खूब आवडटा जरी तरेक वस्तरी शॅफ जाली ती बरें भाशेन रांदून बरें रुचीक जेवण करून आपलो धंदो सुरू करूंक शकता